समय के अनुसार से हम लोग अपना खेती करते हैं जैसे ठंडी आ गया तो ठंड में गेहूँ का खेती करते हैं और मौसम अगर जैसे ख़राब है तो मौसम के हिसाब से फ़सल भी ख़राब हो सकती है लेकिन हम लोग मौसम के ख़राब होने से पहले अपना फ़सल काट लेते हैं और जैसे गर्मी आ गया तो गर्मी में हम लोग अपना सब्ज़ी का खेती कर लेते हैं तो सब्ज़ी का खेती में क्या है कि उसमें सिंचाई तो करनी पड़ती है लेकिन सिंचाई के साथ साथ उसमें थोड़ा मेहनत रहती है और जो सब्ज़ियाँ के खेती रहती हैं वह गर्मी में कर लेते हैं क्योंकि बारिश आने की ही पहले हम लोग का धान भी रोपना पड़ता है तो धान रोपने से मतलब बारिश होने से पहले अपना हम सब्ज़ी का भी खेती कर लेते हैं और जब धान का ही बारिश का मौसम आता है तो उसी में अपना हम लोग धान का तो धान का खेती हम लोगों का भी अच्छा होता है जैसे बारिश का मौसम आ गया अच्छे ढंग से बारिश हो गया तो अच्छी फसल हो गई अगर थोड़ा बारिश में उन्नीस आया तो हम लोगों को घर से भरना पड़ता है यानी बोर से ही भरनी पड़ती है लेकिन यह है कि धान का भी खेती हम लोग अपना कर लेते हैं मौसम जो जिस चीज़ का है वह जैसे की ठंड का मौसम है तो गेहूँ का खेती करते हैं और गर्मी का है तो सब्ज़ियों का खेती कर लिए अगर बारिश आ गया तो धान का खेती क्योंकि जो मौसम है वह खेती हम लोग कर लिए और मौसम ख़राब होने से पहले बारिश हुआ थोड़ा बहुत तो ठीक है अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो ज़्यादा बारिश के संभावना होने से ही पहले हम लोग अपना जो फसल किए हैं अगर तैयार है तो अपना हम लोग काट लेते हैं